پی ٹی اوشا بہت اچھی کھلاڑی تھیں انہیں بچپن سے کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور شوق اتنا تھا کہ اتنی محنت کری انہوں نے کہ اپنے ملک ہندوستان کو بہت اچھے اچھے اواڈوں سے نوازا اور شوق ایسی چیز ہے ہر کسی کو شوق ہونا چاہیے جب آدمی کسی چیز کو ٹھان لیتا ہے تو اس کو کر کر رہتا کر کے رہتا ہے پی ٹی اوشا ایسی عورت تھیں کہ ایک بہت غریب پریوار سے آتی تھیں ان کا پریوار ایسا غریب پریوار تھا کہ انہوں نے اتنی محنت کری اتنی محنت کری اور اتنی بلندیوں تک پہنچی کہ ان کی محنت ایسی رنگ لائی کو ملک ہندوستان کو طرح طرح کے اواڈوں سے نوازا ملک ہندوستان نے ان کو طرح طرح کے اواڈوں سے اواز نوازا اور ہندوستان کے لیے وہ گولڈ میڈلس بنیں اسی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اس طریقے سے محنت کرنی چاہیے کہ جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور ہمیں کبھی محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے محنت ایسی چیز ہے جو عرش سے اٹھا کر فرش تک پہنچا دیتی ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسی محنت کرو ایسی محنت کرو کہ جو دیکھنے والا دنگ رہ جائے کہ یہ کہاں تھا اور کہاں آ کر پہنچ گیا اور ایسی محنت کیسے کر اس نے کیسے محنت کر لی کہ یہ اسے نہ کچھ آتا تھا نہ کچھ جاتا تھا اور آج یہ عرش سے فرش تک پہنچ گیا ہے